आमी क्लिन अप कमिटेशन काम करूंक येयल्या तुमचो कचरो आसल्यार आमकां सांगपाचें की तुमचो कचरो असो आमी खंयूय उडोवचें ना एका बऱ्या जाग्यार उडयतले मुनसिपालटीच्या हितून आणी तुमचो कचरो असो भायर दिसता म्हणून अशें लोक खूब तरेनी सांगता म्हणून आमी हे असो प्रोग्राम करता आनी लोकांचो कचरो घेवन वयता कंपनीचो आनी आमी दुसऱ्या कंपनीक सांग शकता की दुसऱ्या कंपनीचो कचरो आहाले तो आमकां दिवपाचो आमी तें प्रोपर जाग्यारत उडयतले आनी अशें हेवटेन तेवटेन उडोवचे ना कचरो कचरो सगळें हळशीक दिसतात ते आमी कांयच करचे ना आमी बऱ्या जाग्यार असो तेंचो सेफ जागो आहा थंय व्हरान आमी उडयतले आनी तो आमी बऱ्या भशेन हें काम करतलें आनी तुमचो कचरो चड बी आसाल्यार आमचे आनीक वॉलेंटियर येवन आमचो कचरो घेवन वयतले